असांजे थाणा ज़िले में वॾा वॾा त्योहार जहिड़े नमूने थधिड़ी ॾियारी होली मकर संक्राति इहे सभु वॾा ॾिणु आहिनि इहे सुठे नमूने सां मल्हाया वेंदा आहिनि असां ॾियारी ॾियारी असां जामु सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं उनखे वॾे में वॾो त्योहारु करे मल्हायो वेंदो आहे इहो इन इहो इन ॾींहं ते असां लक्ष्मी माता जी पूॼा कंदा आहियूं ईअं चवंदा आहियूं त लक्ष्मी माता भले करे आई सभिनी खे बरकतु ॾिए ऐं असां उन जी उन ॾींहुं असां घर जी सॼी साफ़ु सफ़ाई कंदा आहियूं घर जे ॿाहिरां ॾीआ ॿारींदा आहियूं रोशनी कंदा आहियूं चारों तरफ़ु नवां कपिड़ा पाए करे घुमणु वेंदा आहियूं पंहिंजे धीअरु भेनरुनि खे घुराए करे रोटियूं खाराईंदा आहियूं इन ॾींहं ते असां जामु सभई सभई ख़ुशि हूंदा आहियूं मिठाइयूं खाईंदा आहियूं अहिड़े नमूने असां इहो ॾिणु छो मल्हायो वेंदा वेंदो आहे छो जो इन ॾींहं ते राम भॻवानु चोॾहां साल वनवास भोॻे करे पंहिंजे भाउ लक्ष्मण ऐं पंहिंजे ज़ाल सां उन पंहिंजी ज़ाल सीता सां गॾु अची रहियो हुयो त हुन जी यादि में असां उनखे रोशनी ॾियण जे लाइ सभिनी वठी करे पंहिंजा घरनि जे ॿाहिरां ॾीआ ॿारिया त सभु सभई इअं जामु ख़ुशि लॻा पिया हुआ त असांजो राम भॻवानु मोटी करे आयो आहे अहिड़े नमूने इहो असां सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं ॿियो ॾिणु थधिड़ीअ जो थधिड़ीअ ॾींहुं असां इहो ॾिणु तमामु वॾो ॾिणु हूंदो आहे उन ॾींहं ते असां हिकिड़े ॾींहुं अॻु में ई लोला कोकियूं इहे सभु पचाए रखंदा आहियूं ईअं ॿिए ॾींहं ते वरी खाईंदा आहियूं इहो ॾिणु इन करे मल्हायो वेंदो आहे छो त कौरवनि ऐं पांडवनि हिकिड़े ॾींहुं ईअं रांदि करण जे लाइ इहे सभु कयो हुयो त असां बि उन जी यादि में इहो ॾिणु मल्हाईंदा आहियूं टियों ॾिणु जेको मकर संक्राति जो हूंदो आहे उहो मकर संक्राति माना जेका हूंदो आहे उहो उनखे तिर मूरी करे चयो वेंदो आहे असां सिंधियुनि में इन ॾींहं ते असां तिर मूरीअ जे ॾींहुं असां तिर ऐं मूरी ज़रूरु खाईंदा आहियूं इन इहो ॾिणु इन करे मल्हायो वेंदो आहे छो त इन ॾींहं ते अ जनवरी जे महिने में इहो चालू थींदो आहे ॾिणु ऐं असां इन ॾींहं ते इहो ॾींहुं थोरो थोरो करे जन माना ॾींहुं नंढो थींदो वेंदो आहे ऐं राति वॾी थी वेंदी आहे अहिड़े नमूने इहो असां मकर संक्राति इन करे ई मल्हाईंदा आहियूं चोथों होली होली ॾिणु बि अ जेको आहे सिंधियुनि जो मशहूरु ॾिणु आहे इन ॾींहं ते असां हिकु ॿिए खे कलरु हणंदा आहियूं ऐं हिकु ॿिए सां गले मिलंदा आहियूं मिठायूं खाराईंदा आहियूं इन ॾींहं ते असांखे कोई बि जेका गिलावा गिला शिकवा हुजे उहा पाण में दूरु कंदा आहियूं इहो ॾींहुं इन करे मल्हायो वेंदो आहे त असां जेकी होलिका माता आहे उहा विच में बाहि जे विच में वेही करे जॾहिं वेठी हुई त असां उहा पर न सड़ी त असां हुनजी यादि में इहो ॾिणु मल्हायो वेंदो आहे